जीवन च केह् सिक्खेआ ते ओह्दा केह् असर साढ़े जीवन उप्पर पेआ एह् ते बड़ी लम्मी गल्ल ऐ में ते आखना चाह्ङ जे पूरा जीवन गै सिक्खने आस्तै हुंदा ऐ बच्चा जिसलै पैदा होंदा ना ओह्दे कोला लेइयै खीरी साह् लैने तगर पूरा होने तगर मरने तगर ओह् किश न किश सिखदा ऐ बच्चा पैदा होंदे गै बोतल चूंह्गना सिखदा ऐ दुद्ध कियां पीना बाद च बौह्ना हत्थें दा इस्तेमाल टुरना सब किश सिखदा रौह्ंदा ते खीरी समें च जिल्लै बंदा मरा दा बी होंदा ना उसी बी अगर कुतै डैथ बैड्ड पर बी ऐ ना ते उसलै बी ओह् सिखदा कि मी मास्क कि'यां लाना कि'यां एडजस्ट करना अगर ग्लूकोस ऐ उसी नर्स आइयै कि'यां करा दी जानी किश ना किश इंसान सिखदा रौह्ंदा ते रेही गल्ल जेह्ड़ा तुसें मिगी पुच्छेआ जे में जीवन चा केह् सिक्खेआ ते सब्भनें शां बड्डी गल्ल में एह सिक्खी कि जीवन दा सब्भनें शा बड्डा ज्ञान ऐ गीता दा ज्ञान जेह्ड़ा एह् आखदा ऐ कर्म करो फल दी चिंता नेईं करो ओह् इस करियै में दिक्खना स्कूल बच्चे गी दाखल करान्ने आं पैहले ध्याड़े कोला गै असें गी रिजल्ट केह् आना केह् थ्होना पैहली पोजीशन आनी बच्चा होर बड्डा होई गेआ उन्नै केह्ड़ा कोर्स लैना ओह्दे च उसी नौकरी थ्होनी नेईं थ्होनी ब्याह करना कुड़ी थ्होनी स्हेई थ्होनी नेईं थ्होनी केह् बनना ते एह् सारियां गल्लां माहनू दे अंदर इक जेह्ड़े लालच आक्खी लैओ जां कम्म क्रोध मोह् लुब्भ अहंकार ओह्दे उप्पर गै आधारित ऐ सारियां गल्लां जेहड़ियां असें गी इस घुम्मन घेरी च फसाइयै रखदियां के केह् होग केह् नेईं होग ते में तुसें गी दस्सां कर्म करो कर्म मतलब मेह्नत करो अपना कम्म इमानदारी कन्नै सच्ची लगन कन्नै करदे जाओ फल हासिल करना साढ़े बस दी गल्ल नेईं ऐ एह् में जीवन चा सिक्खेआ फल रब ने देना ते असें गी जीवन च जेह्ड़ा बी कम्म करना जेह्ड़ी बी मेह्नत करनी ओह् सिर्फ गीता दे ज्ञान गी समझदे होई एह् मन्नदे होई करनी ऐ जे असें अपना कम्म अपना कर्तब्ब जेह्ड़ा ऐ ओह् इमानदारी कन्नै नभाना ऐ ते फल असें गी रब ने देना ऐ ते जेकर अस आपूं गै एह् निर्णे बी लैना शुरू होई जाह्गे जे में एह् करगा ते मिगी एह्दे बदले एह् थ्होग ते ओह् बड़ी गल्त गल्ल ऐ ओह् अपने आप गी खामखा दिएं चिंताएं च फिक्रें च रुझाइयै रक्खने आह्ली गल्ल होग दिक्खो तुं'दा कर्म ऐ कुसै दी मदद करना तुं'दे हत्थ पैर सलामत न तुस शिड़क उप्पर चलदे कुसै बंदे गी हत्थ फड़ियै रस्ता पार करांदे ओ एह् तुं'दा कर्म ऐ लेकिन एह् कर्म तुसें करना एह् नेईं सोचियै जे में इसी शिड़क पार कराई ते रब मिगी भवसागर पार कराई देग ओह् नियत नेईं होनी चाहिदी तुसें गी रब गी सोचना रब आस्तै एह् सोचना कि शुक्र ऐ रब्बा कि तूं मिगी इस काबल बनाए दा जे में कुसै गी हत्थ फगड़ियै पार कराई सकना जानी मेरे हत्थ पैर सलामत न मेरी सुद्ध बुद्ध जेह्ड़ी ऐ ठीक ऐ जे में कुसै दे कम्म आई सकना रब दा शुक्रिया अदा करो जे रब जी तुसें असें गी इस काबल बनाइयै रक्खे दा कि में कुसे दी मदद करी सकना जेकर पैसे कन्नै तुस कुसे दी मदद करना चांह्दे ओ जां करी सकदे ओ ओह्दे आस्तै बी तुसें गी रब दा शुक्रिया करना ऐ जे मेरे खीसे च इन्ने पैसे हैन जे में कुसै दी मदद करी सकना ज्ञान दे स्हाब कन्नै अगर कुसै गी तुस किश समझांदे ओ जां सखांदे ओ ते ओह्दे आस्तै बी तुसें रब दा शुक्र करना ऐ कि रब्बा तू मेरे अंदर इन्नी बुद्धि इन्नी मत रखी दी ऐ जे में कुसै गी दो लफज समझाई सकना जां अपने ज्ञान कन्नै कुसा दी मदद करी सकना ते बस जीवन दा इ'यो फलसफा में सिक्खेआ कर्म करो फल दी चिंता करने दी कोई लोड़ निं फल देने आह्ला उप्पर बैठै दा ऐ नीली छतरी आह्ला ओह् परमपिता परमेश्वर